मा होनो नोंनाव मा मा दख'ना दं ओमफ्राय ओमफ्राय ए ओमफ्राय दामालाय दामालाय बिसिबां बिसिबां ए ओमफ्राय ए ओमफ्राय खमाया आरो बिसिबां खमायनो जा मिनिबायसो गोदाव सोरावा माबा माबा कास्ट'मार सोंहरनायखौनो माबाबायसो हा आं लागोन बाल खमायनांगोन्ना कास्ट'मारफोरनिखौबो बिसिबां बिसिबां मा मा मा दख'ना मा मा दख'ना दङ' मा मा दख'ना दङ'

बेबादिनो अ ओमफ्राय दख'ना सेकआलाय बिसिबां बिसिबांथो

खम खालामनांगोनथ' आरो

जोंखौ नायफैगासिनो माबा

दे औ